ॾियारीअ जा ॾींहं हुया मां सोचियो कुझु ऑडर करण लाइ प्रोडक्ट त मुंहिंजी फ्रेंड मूंखे हिकु लिंक मोकिली हुई हुन में जामु सुठा सुठा ऑफ़र हुया सुठा डिस्काउंट पिया मिलनि त मां हुन लिंक में वियमि त हुते नई नई कंपनी आई हुयूं हुन वटि जामु सुठा सुठा प्रोडक्ट हुया त मां चयोमांसि हाणे हिन जी कंपनीअ जा प्रोडक्ट ट्राए करे थी ॾिसां त हिन करे मां हुतां हिकु फेसमास्क ऑडर कयो छा त मुंहिंजी स्किन जामु डल डल बि थी वञे कॉलेज त थी वरी अचां पई त मुंहिंजी स्किन डल डल पई लॻे हिन करे इहे फेसमास्क ऑडर कयो ॾिसण लाइ छा थो फ़रकु पए मां ऐमाजॉन सां ऑडर कयो त हिकु ॾींहं में हीअ अची वियो हिन मास्क खे असांखे पंद्रहं वीह मिंटु रखणो पवंदो आहे त मां रखी करे हुन खे धोई करे आयमि तॾहिं महिल त हेॾो फ़रकु कान पियो ॾिसणु अचे कलाकु पा कलाक खां पोइ ॾिसंदमि त ईअं पियो लॻे मां हिरोइन बणिजी वियमि सॼा मूंखे हेॾी हेॾी चमक अची वई चहिरे ते हेॾी चमक अची वई जाम ख़ुशि थी वियमि मां हिन खां पोइ मां मुंहिंजी फ्रेंड्स खे बि हे ई रिकमेंड कयो की तव्हां बि इहा ई वठो जामु सुठो प्रोडक्ट अथई पोइ ऐं जामु डिस्काउंट में असांखे मिलणो मिलणो आहे छो त हाणे ॾियरी जो ॾींहुं आहिनि हिन करे त हे जामु सुठा प्रोडक्ट या त मां हाणे हिकु प्रोडक्ट ऑडर कयो हुयो पर हाणे मां हिन खां पोइ अञां बि ऑडर करे रही आहियां त मां मूंखे जामु प्रोडक्ट हिन जो वणियो